हैल्लो हां जी मड़ो कुत्थे ओ तुस अच्छा हट्टी बैठे दे मुड़े इक्कले ओ अच्छा कन्नै गै ओ मड़ो मड़ो इक इक चीज आई दमाके च आऊं सोचा दी चलो मड़ो कुते चलने आं घुम्मने कदे बंद वी करी लै करो हट्टी चौवी घैंटे हट्टी हट्टी हट्टी हट्टी गै कन्नै लेइयै लेइयै जायो फ्ही आग्गे मड़ो केह् करने इ'न्ने पैसे कोई क कदे लेई जंदा कम्म करी करी मेरा लक्क बी त्रुट्टी आ आऊं सोच्चा दी कुतै अच्छा ज्यादा दिन आस्तै नेईं कोई इक दो दिन आस्तै गै लेई चलो इन इन इ'न्ने खाने की पोआ दे चलो मड़ो चलने आं चलो कुतै दो गल्लां इ'य्यां प्यार आह्ली बी करगे नेईं नेईं मेरा बी मन करदा कुतै जाने गी सारे जन्दे कदे इत्थे कदे उत्थे सारे सनांदे अस उत्थे गेदे पत्नीटाप इत्थे गे गेदे चलो ते अस वी चलने आं अच्छा ठीक ऐ पक्का कुत्थे अच्छा ठीक ऐ पद क्का हां ठीक ऐ फ्ही बाद च नी ना एह् आखगे कि हू'न हट्टी बौह्ना फ्ही छोड़ बाद च चलगे ठीक ऐ ठीक ऐ तां फ्ही ठीक ऐ यरो ठीक ऐ तुस आओ थुआढ़ा इ'य्यां सोआद आह्ली सब्जी थुआढ़ी फेवरेट सब्जी बनानी आं ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ